टेकनलजिनि थाखाय एन्टारटेनमेन्टआ आंनि थाखाय ओरैबादि सोलिदों आं माखासे जाथावै एबा दस्रा दस्राफोरनि बिडिय'फोरखौबो बेयाव नुनो मोनो आरो माखासे एन्टारटेनमेन्ट जेरै फानि बिडिय' बायदिसिना गाजा खालामनायफोरखौ आं बिडिय' एबा एन्टारटेनमेन्टनि नेटवार्कनि गेजेरजों नुनो हायो आरो टेकनलजिनि गेजेरेजों मोननो हायो दासम मानथिफोरा बिडिय' बिडिय'खौ मबाइलनि जुनै नायो सल'फोरखौ माखासे टेप रेकर्डार जेरै मबाइल बायदिसिनानि जुनै नायो सिगाङाव बेफोरखौ ओरैनो जेरै लांदां गान मोसानाय ओमफाय ओरैनो खुगा मेथाइ सल' खोनथानाय ओरै टेकनलजि गैयै टाइमाव बे बिनि जुनै नायनो हायोमोन आरो आरो दा टेकनलजि ओंखारनाय लोगो लोगो जेरै मबाइलाव नुनो मोनो गोदोनि दिनाव सल'फोरखौ आबै आबौ मोनहासो खोनथायोमोन आरो बिडिय' गान बा लांदां गान जेरै लांदां दिन्थिफाव बेफोरनि गेजेरेजों नायनो हायो